हाँ मैंने मेरे इलाकों में बहुत सारे स्कूल के छात्र और छोटे छोटे बच्चों को दौड़ते देखा है दौड़ दौड़ने से स्वस्थ रहने में बहुत सारी मदद मिलती है जैसे दौड़ना छोटे बच्चों के स्वास्थय में कई प्रकार से मदद करता है जब छोटे बच्चे दौड़ते हैं तो उनके शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास में सुधार होता है दौड़ना उनके लिए एक प्रकार का फिज़िकल ऐक्टिविटी है जो उनके मसल्स को मजबूत बनाने में मदद करता है इससे उनका स्टेमिना भी बढ़ जाता है और वह एक्टिव रहते हैं बच्चों को दौड़ना सीखने से पहले उनका सही तरह से वाॅम अप कराना आवश्यक है इससे उनके मसल्स तैयार हो जाते हैं और चोट लगने के ख़तरा भी कम हो जाता है दौड़ने के दौरान उन्हें सही तरह से ब्रीतिंग टेक्नीक सिखानी चाहिए ताकि उनका रेस्पिरेटरी सिस्टम भी सही तौर से काम करे दौड़ना एक छोटा अच्छा तरीका है उनके कार्डियोवास्लर सिस्टम का सुधारने का जब बच्चे दौड़ते हैं उनके दिल का धड़कना तेज़ हो जाता है जिससे उनका दिल मजबूत होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी सुधर जाता है इससे बहुत सारे हृदय के प्रॉब्लम्स का ख़तरा कम हो जाता है दौड़ने से उनका जो वज़न है वह जल्दी जल्दी कंट्रोल में रहता है अक्सर देखा गया है कि जो बच्चे रोज़ दौड़ते हैं उनका जो वजन है वह कंट्रोल में रहता है दौड़ना उनके मसल्स को स्ट्रेंथ देता है जिससे उनका बॉडी पॉश्चर सुधर जाता है सही पॉश्चर से चलना बैठना उनके स्पाइनल कोर्ड के लिए फायदेमंद होता है उससे उन्हें कमर दर्द अन्य अन्य तरह के दर्द कम होते हैं दौड़ना एक बहुत अच्छा काम है जिससे बहुत सारे फायदे हैं